हिंदी युग में कई प्रकार की कविताएँ लिखी गईं कई प्रकार के व्याख्यान लिखे गए कई प्रकार के दोहे लिखे गए कई प्रकार के मुखा मुहावरे लिखा गए इन सभी चीज़ों ने हमारे जीवन में देखा जाए तो बहुत प्रभावित करती है पर मेरे जीवन में महावरों ने मुझे सब से ज़्यादा प्रभावित किया क्योंकि महावरों के शब्दों को अगर देखा जाए तो वो एक छोटी सी बात में बहुत बड़ी बात वो कह देता है छोटे कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कह देता है जिस प्रकार हम कह सकते है कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा जब हमें किसी प्रकार का कार्य नहीं आता और उस कार्य को हम अपनी मर्ज़ी से ज़बरदस्ती करें और वो काम हमारे द्वारा ग़लत हो जाए और हम सामने वाले काम को ग़लत ठहराएं जिस प्रकार हमें गाड़ी चलानी नहीं आती और हम बोलें हमें गाड़ी चलाना है यार और गाड़ी से हम गिर जाए तो हम गाड़ी को दोष दें तो इस प्रकार की कहावत हैं नाच ना जाने आंगन टेढ़ा एक और कहावत अगर हम देख सकते हैं कि साँप के आगे बीन बजाना आप कितना ही कर लो वो उसी को देखता है कुछ लोग आप कितना ही समझा लो उनको समझ में नहीं आता ऐसी बहुत सारी कहावतें हमारे जीवन में सभी के जीवन में प्रभावित करती है तो मुहावरे कम शब्दों में बहुत बड़ी बात होती है और बहुत प्रभावित करने वाली चीज़ है